अॼुकल्ह हा ॿुधो आहे की ॿारनि लाइ सर्टीफिट सर्टिफाइड कोर्सेस मौजूद आहिनि जंहिं ॿार खे दिलचस्पी आहे कला में समृद्धि कला में क्ले में असां या थ्रीडी पेंटिंग करण में वग़ैरह करण में असां हुननि जो उत्साह ज़रूर वधाईंदासीं जंहिं करे उहे ॿार ग्राफिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स में बि कोर्स परसू करे सघनि था असांजी ईहेई कोशिशि थींदी की असां जो भारत अॻियां वधे